جی سر میرے پسندیدہ اردو الفاظ میں محبت خلوص اور وفا شامل ہے کیونکہ یہ دل کو چھو جانے والی اور گہرے مفہوم رکھنے والے الفاظ ہے میں اردو بولنے پر فخر محسوس کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک خوبصورت شاعرانہ اور تہذیب یافتہ زبان ہے جو ہماری ثقافت اور تاریخ کی عکاسی کرتی ہے